आप प्रिया बात कर रही हैं आपकी ज्वेलरी मैं ज्वेलरी ऑनर से बोल रही हूँ आपने सेल्स कंप्लीट क्यों नहीं आप क्या क्या टरन आ रा है आपका तो कब से हो रा है आपका देख रहे मंथ हो गया पूरा आपका ना आपका कोई पेमेन्ट आ रही है न कुछ आ रही है

क्या कारण आ रहा है कस्टमर का सेल्स क्या क्यों नहीं कर पा रही है कुछ कारण आ रहा है क्या तो आप किसी और से पता कीजिए कहीं और जाइए न्यू जगह पर जाइए अच्छे से बात करिए कस्टमर से उनसे अच्छे से पूछिए ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा आपका आप ही बताइए आप आप खुद ट्राई कीजिए थोड़ी मेहनत कीजिए हाँ नहीं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा आप अगर आप करेंगे भी नहीं आपका फिर कितना ड्यू बता रहा है

आप अभी से जाएँगे तो लोग आप समझा पाएँगे बता पाएँगे और आप अपनी ज्वेलरी ला पाएँगे तो आपका तो अभी ड्यू चल रहा है अभी दस पन्द्रह दिन और ड्यू हो जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएँगे न उसमें हाँ अब ऐसा नहीं होना चाहिए आप ध्यान से रहिए मतलब ध्यान से बात करें और लोगों से अच्छे से बात करिए उन लोग को समझाइए ज्वेलरी के बारे में बताइए

नहीं सोने की उसमें कुछ कुछ बात नहीं है अच्छे से उनको समझाओ जो क्या क्या कारण आ रहा है क्या वो महंगा लग रहा है सबको तो अब कितना उसका अपन करे यही बात है न ठीक है मैं मीटिंग बुला के डिसाइड करते हैं फिर आपको बताएँगे पर आप अपना काम अच्छे और जल्दी तरीके से करिएगा

हाँ तो ठीक